एकैस जुलाई उन्नैस सए निनानबे छओ अगस्त उन्नैस सए पैँतालिस पन्द्रह अगस्त उन्नैस सए सैँतालिस छब्बीस जनवरी उन्नैस सए पचास दस नवम्बर उन्नैस सए छियानबे